دیہی زندگی میں کھیل نہ صرف تفریح کا ذریعہ ہوتے ہیں بلکہ صحت مند جسم سماجی ہم آہن گی اور نوجوانوں کی مثبت ذہنی نشو و نما میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ روایت مسابقت اور میل جول کا جذبہ پیدا کرتے ہیں اور وقت گزاری کے ساتھ جسمانی سرگرمی کا ذریعہ بھی بنتے ہیں